किसान लोग का जीवन जीवन नहीं होता है लेकिन लोग क्या करें किसान तो खेती करना ही होता है नहीं खेती करेगा तो घर में क्या खाएगा यही तो गाँव घर का बिहार का तो यही खेती ही सबसे बड़ा उपज है और लोग क्या करते हैं खेत में अभी का टेम गेहूँ का टेम है गेहूँ का बीज खरीद के खाद खरीद के उसको ट्रेक्टर से जोतवा के उसमें पानी पटा के पहले तो खेती बाड़ी करते हैं जोता के उसको बाद बीज डाल के खाद डाल के सब कुछ कर लेते हैं और जब बहुत शीत गिरने लगता है ओला गिरते हैं गिरते जिससे गेहूँ का फसल फसल खराब हो जाता है तो क्या करें और जो उसे भी उबर गया यदि थोड़ा मोड़ा गिर के बच गया तो जे गया अप्रिल मार्च अप्रिल में उसको काटने का टेम होता है तो क्या करें जब काटने का टेम रहता है तो अचानक अंधी तूफान बारिश पत्थर आकर के पूरा फसल को खराब कर दिया जाता कर दिया जाता है क्या करें वही किसान लोगों का प्रोब्लम है और जब धान का खेती आता है तो इतना अच्छा से उसको कदवा करा के रोप के सब कुछ करते हैं जब कभी फसल को अब काटने का टेम आ गया तो बाढ़ आ जाता है तो क्या करें फसल पूरा हुआ धान पूरा खराब हो जाता है इसीलिए किसान लोग का तो जीवन व्यर्थ ही चला जा जुआ है कभी दुगुना हो गया कभी तो लगा वो भी नहीं हुआ वो लोग क्या क्या करें अपना मजबूरी से जब हुआ तो खुशी हुआ जब ना हुआ तो भी खुशी ही रहेगा क्या करेगा तो जुआ है उसको तो खेलना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा